जों हिन्दुनि नियम मथे जोंना बाथौनि नियम मथे गोदो साहाजायो न' लुयो माबा लुयोमोन न'मा न' बे न'मा न' सिङाव इसिं अखं थायोमोन बेवहाय खृष्टान मुस्लिमखौ सोहोआमोन दा जोंनि धर्मनि बेलायाव जोङो रावखौबो जेबो साना नों जायिखौल' दाजाहो आं जायिखौल' दाजाहो बिदि बादि नियमै जोङो बे बाहेरा न'आव बांगालखौबाबो खृष्टानखौबाबो जिरायहोयो थाहोयो जाहोयो लोंहोयो खिन्थु जोंनि न' आसल न' उन्दुग्रायाव जोंबो दाबो सोहोआ सोआ बेबादिनो जानानै दङ जों बरथ'मान नियम निथिया सिगांथ' बाथौनि नियमाव माराथ' खराथारमोन इसिं अखं थानाय हिसाबै एसेबो दरखंमोखाङाव गसंनानै नायखंख्रिहरनोनो मोनामोननो मानोबो मोनामोननो जों आइ मोना आफामोना बिदिनो खिन्थायो नायखंख्रिब्लानो माबा नारोमोननो सुथानाङोमोननो दा जोंनि बेलायाव जोंनि ब्रहमनि बिथोराव बिदिखौ खालामासै जाहा बाहेरानि न'फ्राव बांगालब्लाबो खृष्टानबाबो जिरायहोयो बायहेरानि न'आव ओंखाम जाहोयो जों जों बेबादि अथिरखथ' बिदिखौ खालामासै आरखि जोंनि नियमाव जों दा बिदिनो सोलिगासिनो दं दा बाथौआबो बिदिनो फरिबरथन जागासिनो दं एफा एफा बिसोरबो बाहेरानि न'आव फज'नानै साहा फानि लोंहोनानै एबा ओंखामफोर जाहोनांगौ ओंखाम संग्राबादि न'फ्राव जिरायहोनानै जाहोनो हायो आरोखि जाहोबाय बिदि नुनो मोनो जों फोजोबदो